हिन्दी भाषा को बचाए रखने के लिए इस विभिन्न प्रकार से कोशिश की जा रही है जैसे कि भारत सरकार की राज्य भासा नीति के अनुसार हिन्दी को राज्य भाषा का दर्जा दिया दर्जा प्राप्त है सरकार हिन्दी को बढ़ावा देने के लिए हर साल चौदह सितम्बर को हिन्दी दिवस का सभी सरकारी कार्यक्रमों में योजना कराती है सरकार तो हिन्दी को बढ़ावा देने के लिए जो कुछ कर सकती है वह करती है पर हिन्दी को बढ़ावा देने के लिए सबसे ज़्यादा यह ज़रूरी है कि हम हिन्दी भाषी लोग भी कुछ प्रयत्न करें यह बात सर्वमान्य है कि हिन्दी को हम हिन्दी वालों ने ही छोड़ दिया है हमें हिन्दी से तो प्यार है लेकिन नौकरी के बाज़ार में अँग्रेजी की महत्ता देखकर हम सब हिन्दी के प्रति उदासीन होते जा रहे हैं जबकि हमें हिन्दी को ही हर क्षेत्र में बढ़ाना चाहिए ध्यान रख रखें रहे कि आज़ादी के आन्दोलन में हिन्दी का बहुत बड़ा योगदान है बहुत लोगों ने अपनी गुरबान कुर्बानी दी है चलिए अँग्रेजी की जो महत्ता आज के ज़माने में है वह तो रहेगी ही और समय के साथ कम भी होगी लेकिन तक हम कुछ छोटे छोटे उपाय करेंगे अपने अपने लेवल पर हिन्दी को थोड़ा थोड़ा बढ़ावा दे ही सकते हैं अगर अगर हम कोई व्यवसाय करते हैं तो हम कोशिश कर सकते हैं कि समस्त साइन बोर्ड नाम पट्टियाँ काउन्टर बोर्ड सूचना पट्ट आदि को हिन्दी में अवश्य ही लिखें भले ही साथ में सभी अँग्रेजी या अन्य सभी भाषा में भी लिखवा लें मह महाराष्ट्र में सरकार ने हर बोर्ड पर मराठी में लिखने का नियम बना दिया है लेकिन अपनी तरफ़ से हम हिन्दी भाषा लिखने का पूरा प्रयास करेंगे